लभे लूणक न हली आ पालक वठण माउ मूली पुटु फ़तैह ख़ान अंधे जे वियाउं में संकट घणा चोर जी ॾाड़ीअ में तिर माउ मूली पीउ थंबुरो पुटए वॼाइण में पूरो इहे कुझ असां जी सिंधीअ जा पहाका आहिनि